میں ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹ پر ہوں جیسے ہی میں نے اپنا شاپنگ کارٹ کھولا تو دیکھا کہ ہیڈ فون کی دو جوڑیاں شامل ہو گئی ہیں شاید غلطی سے ایک بار اضافی کلک ہو گیا میں نے شاپنگ کارٹ میں نیو نیو گک نگیٹو کیا وہاں پر وہاں ہر پروڈکٹ کے ساتھ ریمو یا ایکس کا آپشن تھا میں نے اضافی ہیڈ فون کے ساتھ موجود ریمو بٹن پر کلک کیا چند لمحوں بعد صفحہ ریفر ریفریش ہوا اور اب صرف ایک ہی جوڑی کارٹ میں نظر آ رہا ہے میں نے چیک آؤٹ پر جا کر بھی تصدیق کی کہ اضافی جوڑی ہٹا دی گئی ہے